नमस्ते सारें ईं जेह्ड़े हत्थ कन्नै बने दे पेंटिंग होंदी ऐ जां हत्थ कन्नै बने दे जेह्ड़े कार्ड्स होंदे न उंदी अपनी इक इमोशनल वैल्यू होंदी ऐ क्योंकि जि'यां समझो कि जि'यां अस पैह्लें पैह्लें जेल्लै अस निक्के होंदे हे अस अपनी जि'यां मम्मी आस्तै कार्ड बनांदे हे जि'यां साढ़ी स्हेलियें दा जन्मदिन आना असें उ'नें ई कार्ड बनाइयै देने ओह्दे च लिखना हैप्पी बर्थ डे जेह्ड़ी बी स्हेली होऐ ओह्दा नांऽ लिखना जि'यां साढ़े टीचर्स डे आंदा अस टीचर्स आस्तै कार्ड बनांदे होंदे हे ते ओह्दे च इक अपनी बक्खरी खुशी मिलदी ओह्दा मतलब एह् निं ऐ एह्दा मतलब एह् निं ऐ जेह्ड़ा तुस कार्ड खरीदगे ओह्दे च खुशी निं मिलनी ओह्दे च बी खुशी मिलदी लेकिन जेह्ड़ा तुस अपने हत्थ कन्नै बनांदे ओ ओह्दे च इक ते थुआढ़ा प्यार छुप्पे दा होंदा ऐ दूआ तुस कोई बी चीज़ अगर इस चीज़ कन्नै मेरी तुस सारे एग्री करगे कि जो बी तुस अपने हत्थ कन्नै कम्म करदे ना तुस हमेशा जानदे कि ओह् कम्म ऐसा होए कि सारे बोलन कि आं भाई एह् कि'न्ना शैल कम्म कीता तां गै जेह्ड़े अस अपने हत्थ कन्नै कार्ड बनाने आं आं में बोलना चाह्गी में बड़े लोकें आस्तै कार्ड बनाए दे ऐं में अपने टीचरें आस्तै बनाए दे अपनी स्हेलियें आस्तै बनाए दे मम्मा आस्तै बनाए दे हून क्योंकि में इस फील्ड च आं में इक टीचर आं इक अध्यापिका आं ते उत्थें बी साढ़ा आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम चलदा ई रौहंदा ऐ ते मेरा थोह्ड़ा इस बक्खी ध्यान बी ऐ मिगी थोह्ड़ा इंटरस्ट बी ऐ आर्ट एंड क्राफ्ट च ते ओह्दी बजह् कन्नै केह् ऐ कि मिगी बी एह् कार्ड शार्ड बनाना बड़ा पसंद ऐ हून थोह्ड़े देर दिन पैह्लें दी गल्ल ऐ कि अस गिरजा घर गेदे हे गांधी नगर च इक साढ़े इक गिरजा घर ऐ बड़ी परानी ते अस उद्धर गेदे हे बच्चें ई लेइयै ते अस उंदे कन्नै गेदे हे ते असें उंदे आस्तै इक उद्धर जेह्ड़ा इक फॉदर लग्गे दे जि'नें ई पोप बोलदे न उंदे आस्तै असें कार्ड बनाए दा हा जेह्ड़ा में अपने हत्थ कन्नै ई बनाए दा फिर असें ओह्दे बिच उंदे साईन बी लैते ते में बस एह् बोलना चाह्न्नीं कि जेल्लै में ओह् बना दी ही ते मेरे दमाक च एह् हा कि में ऐसा बनां कि उ'नें ई पसंद आए जां अगर ओह् पढ़ङन ते उ'नें ई लग्गै कि आं भाई मेरे आस्तै इ'नें कोई स्पेशल चीज़ कीती ऐ ते जेल्लै में एह् बोलना चाह्गी कि आं में बड़ी जादा हैंड मेड चीजां बनानी आं कोई इ'न्नी जादा हाई लेवल दी ते निं बनानी आं पर में हैंड मेड चीजां बनानी आं ते में ओह् बनाना पसंद ऐं जि'यां फ्लावर्स बनाने कार्ड्स बनाना जि'यां अगर साढ़ी कॉपी पेदी कॉपी कवर करना ओह् थोह्ड़ा स्टाइलिश होना चाहिदा ते एह् सब चीजें ई मिगी बड़ा इंटरस्ट ऐ